देखियो मुजफ्फरपुरमे रहबाक लेल एकहिटा ऑप्शन उपलब्ध छै जे किनको निजी आवासमे हम रेंट पर रूम लेबै बाँकी सरकारके तरफ से नहि स्थानीय नगर निगमके तरफ से कोनो एहन व्यवस्था कयल गेल छै या ओहन नीक तरीका से रैन बसेरा बनायल गेल छै जे एक्को दिनके लेल कोइ ठहरि पाबै वहाँ एकहिटा छै जे निजी आवासमे हम रूम भाड़ा पर लऽके ओकर किराया देबै आओर ओहिमे रहबै बाँकी मुजफ्फरपुरमे निजी आवासके भी हालत ओते नीक नहि छै जे थोड़े नीक आवास छै ओकर किराया एतेक जादा छै जे सभके रहबाक नीक नहि ओतै लागै छै आ सभ सक्षम नहि भऽ पाबै छै आओर किछु स्थानीय माहौल ओहेन नहि बैन पाबि रहल छै जे रियल इस्टेट कारोबारी सभ भी औतो जादा से जादा इन्वेस्ट करथिन तैँ मुजफ्फरपुरमे छोट घरक किराया सभ भी बहुत जादा बैढ़ि गेल छै छोट छोट घरके किराया पाँच हजार छओ हजार दस हजार तक माॅंगल जाइ छै तैँ जे सभ शिक्षार्थी छथिन जे कम खर्च कऽके हुनका सभके पास ओत्ते पर्याप्त संसाधन नहि रहै छनि ओ चाहै छथिन जे हम ओतै रही आओर पढ़ाइ करी हुनका सभके बड्ड दिक्कत होइ छनि आओर आबय बला समयमे भी एहिठाम हमरा अखन नहि बुझाइये जे रियल इस्टेट कारोबारी सभ एतै इन्वेस्ट करथिन किएकि अगल बगलके जे आओर छोट शहर सभ छै तऽ ओहिमे कनि बढ़िऑं वातावरण बुझा रहल छै हुनका सभके आओर मुजफ्फरपुरमे किछु असामाजिक तत्वके बोलबाला बेसी छै एहिके वजह से कोनो बाहरी कंपनी या रियल इस्टेट कारोबारी सब एहिठाम इन्वेस्ट करऽ नहि चाहै छथिन बात रहलै कि कोनो काज या शिक्षाके लिअ आबै बला लोकके लेल पर्याप्त आवास के विकल्प उपलब्ध छै कि नहि तऽ निजी आवासमे किराया पर रहैके लेल पर्याप्त विकल्प छै लेकिन ओकर सभके किराया बहुत जादा छै सरकारके तरफ से एहि चीजके लेल कोनो एहन कदम नहि उठाओल गेलै है जे से लोकके रहबामे सुविधा होइ आओर एहि से आगाँ भी आओर जिलाके आवास बाजार या रियल इस्टेटके रुझान तऽ ओतोके सामाजिक या जे भौगोलिक माहौल छै ओहि पर डिपेंड करै छै एहि सभ तरीका से मुजफ्फरपुरके जे आवास बाजार छै सेहो प्रोमोट नहि कऽ रहल छै रियल इस्टेट कारोबारी सभके जे आबू एहिठाम इन्वेस्ट करू तैँ बहुत सारा कंपनी सभ पहले इन्वेस्ट करैके सोचलके जेना वास्तु विहार छै ओहिमे इन्फ्राटेक सभ छै लेकिन अयलै सभ छोट छोट आवास बनेलखिन बहुत जादा टाइम लागि गेलै ओकर सभके सेलिंगमे भी या फिर रेंटर सभ नहि अयलखिन किएकि सामाजिक माहौल अत्तेक खराब छै नहि भऽ पाबि रहल छै तऽ फेर ओ रियल इस्टेट कारोबारी सभ एहिठाम से अपन मार्केट समेटके दोसर दोसर शहर चलि गेलखिन तैँ एहिठाम आबऽ बला समयमे भी शिक्षार्थीके लेल या कोनो काजके लेल जे बाहरके लोक अबै छथिन हुनका रहअमे दिक्कत छेबै करै अभी कोनो एहेन बुझाओ नहि रहल अछि जे आबै बला समयमे नीक भऽ जेतै